हाँ नमस्ते सर जी सर वो एक मिनट हलो हलो सर आप कारपेंटर बोल रहे हैं क्या सर वो एक किचेन डेकोरेट करवाना था तो म आपके यहाँ कौन कौन सी फैसलिटी है बेसिकली किचेन का एग्ज़ॉस्ट वगैरह तो ठीक ठाक है लेकिन खिड़की का जो है वो भी सिस्टम लगेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पुराना मोडल लगे थोड़ा नया सा लगे और

और सर मैं चाहत मैं चाहता हूँ कि

तो वो आप आ के देख लीजिएगा यहाँ पर वो शायद थ्री बाय थ्री का होगा और सर वो मैं मैं चाहता हूँ कि फ्लोर पर थोड़ा वो लकड़ी का मोटा सा हो स्लैब जैसा रहे जिसके कारण वो फ्लोर ठंडा नहीं लगे सर्दियो में वही वो लगवा दीजिएगा आप एक बार देख लीजिएगा उसका क्या होगा और वो इसका प्राइस कितना प्राइस कितना लग जाएगा सर रेंज क्या रहता है आपके यहाँ का सर्विस का तो आपके पास कौन कौन सा लकड़ी उपलब्ध होगा लेकिन कटहल में थोड़ा वो मौसम चेंज होने पर वो टेढ़ा हो जाता है तो दूसरा कोई दूसरा कोई देख लीजिएगा थोड़ा मतलब एभरेज से थोड़ा सा बढ़ियाँ हो कि तो यही मैं चाहता हूँ चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वो छत वगैरह का भी वो लकड़ी का कुछ हो जहाँ पर लाइट वाइट लगे ठीक है सर आप एक बार आ कर देख लीजिएगा और ठीक है सर मैं बात